जोंनि हारिनि दोहोरोमारि दैदेनगिरिया बुहुथ थायो जेरै पेसटर एभेनजेलिस्थ इसोरनि हाबा मावग्रा बिसोरनि बिहोमा होनायजों जों बुहुथ दावगालांनो हादों बिसोरो जोंनो मोजां मोजां इसोरनि बाथ्रा राव खिन्थायो नखर नखरबो गिदिंबायनानै इसोरनि राव खिन्थाबायो आरो नखरफ्राव माबाफोर जायोब्ला बिसोरो जोंनो आर'ज खालामना होफैयो माबाफोर प्रब्लेम जायोबा नखराव फैनानै बुजायफैयो इसोरनि बाथ्रा खिन्थाफैयो इसोरनि रावजों जोंखौ बिहोमा होफैयो जों बिसोरनि फोरोंनाय बिसोरनि बुंनायखौ जों बुहुथ दावगालांनो हायो जों बिसोरनि बुंनायफोरखौ जों मोजाङै खोनासंनानै जों गियान होयो